हमरा पेन्टिंगमे बहुत ही जादा रुचि छै पेन्टिंग करनाइ हमरा बहुत ही जादा पसन्द आबै छै चाहै हम कभी भी नीन्द नहि आबै तऽ हम पेन्टिंग करना ही हम अपना जीवनमे अच्छा समझै छियै पेन्टिंग करना हमरा सभसँ जादा दोस्तीपन लागै छै पेन्टिंग हम कही भी जाइ छियै जेना ट्रेनसँ जा रहल छियै बाहरके नजारा देखलियै तऽ उ चीजके मनमे लाबिके हम पेन्टिंग करै छियै कोइ भी जगह घुमै गेलियै तऽ उ जगहपर हम अपन बोर्ड लए जाइ छियै कलर लए जाइ छियै आओर पेन्टिंग करनाइ स्टार्ट करि दै छियै जब तक उ चीजके ओहन खूबसूरतीसँ तरह नइ सही सही उतारि लै छियै तब तक हमरा पेन्टिंग करैमे नहि पेन्टिंग करना ही पसन्द आबै छै पेन्टिंगके हम तरह तरहके तरह चिड़िआ तरह तरहके पहाड़ तरह तरहके कोइ भी चीजके पेन्टिंग हम करै छियै पेन्टिंगमे हम पहाड़ मन्दिर मस्जिद कोइ भी तरहके पेन्टिंग हमरा करनाइ बहुत ही पसन्द आबै छै पेन्टिंग करते हुए हमरा लागै छै कि हम अपन प्रकृतिसँ जुड़ल छियै पेन्टिंग प्राकृतिक प पेन्टिंग करना भी हमरा बहुत पसन्द आबै छै पेन्टिंगमे पहाड़ झरना सूर्य भगवान कोइ भी तरह कोइ भी चाहै शिव जी कऽ पेन्टिंग हमर सभसँ जादा आजतकके प्रिय पेन्टिंग रहलैहँ मिथिला पेन्टिंग भी हम करने छियै अब तक बहुत पसन्द छै पेन्टिंग करनाए